अज्जकल तां नमियां नमियां गेमां चली दियां ओह् बी टाइम ऐ हा के जिसलै अस निक्के निक्के होंदे हे तां साढ़ै खेलने ते केह् होंदा हा गुल्ली डंडा होंदा हा इक इ'न्नी सारी लुकड़ी होंदी ही ते इक इ'यां इ'न्ना हारा लम्मा डंडा इक होंदा हा ते ओह् चा त्रै चार पंज ओह् कैच करना इक गुल्ली डंडा ओह् गेम होंदी ते इक संतोलिया होंदा हा खिन्नु होंदा हा इक ते इक ठीकरियां देइयां बनां दियां होंदियां हियां पंज सत्त ठीकरियां ओह् रक्खनियां ओह्दे पर खिन्नु मारना उसी हैं फ्ही इक होंदा हा उस टाइम जाने कि अज्जकल सिगटे दियां डब्बियां चली दियां सिगंटे डब्बिया कैमरा बनांदे होंदे हे ओह् कैमरा बनाना कैमरे कैमरे इस स्हाबै बनाना त्रिकोना जन बनाना ओह् ते उसी अस इ'यां इक थाह्र रखदे हे फ्ही इक पत्थरै इ'यां प्लेट जन होंदी ही इक उस प्लेट कन्नै ओह् बाह्र कड्डने इ'न्ने असें ओह् जित्तुड़े देइयां देइयां गेमां होंदिय़ां हियां उत्थुं बाद चले फ्ही हून एह् दूआ चला दा अपना बैट बाल चला दा हून बड़ियां बड़ियां गेमां पुरानी गेमां कबड्डी खेलदे होंदे हे अस कबड्डी तां अज्ज बी चल दी ऐ पर इ'यां पैह्ले पराने स्हाबै दी खेलदे होंदे हे दूआ होर बड़ियां गेमां जियां ओह् होई गेआ अपना उस टाइम बाली बाल बी खेढदे हे सारियां गेमां खेलदे हे अज्जकल बिच्च चला दियां बी जेह्कियां पराने जमाने हियां जां ओह् अज्ज कोला दस जां बीह् साल पैह्ले जेह्कियां गेमां चलदियां हियां ओह् अज्ज थोह्ड़ियां घट्ट न ते हून नमियां नमियां गेमां आवा दियां नमें नमें सिस्टम अवा दे नमें नमें दूआ सिस्टम चला दे ते खा'ल्ली गेम दे बारै च गै पुच्छा हा नी